ہیلو گڈ ایوننگ جی ہم ہمارے کپڑے کی شاپ ہے جی آپ کو کیا چاہیے جی جی ہماری شاپ پہ سب اویلیبل ہے کیسی ڈیزائنش ڈریسز چاہیے آپ کو شلوار قمیض میں میم سب طرح کے ڈیزائن جائیں گے شلوار قمیض جیسے شرارا غرارا آپ کو کاٹن میں چاہیے جارجٹ میں چاہیے یا آج کل سلک میں چلا ہوا ہے ریئون فیبرک میں آپ کو کس فیبرک میں چاہیے آپ مجھے بتا دیجیے جی

جی میم ہمارے یہاں کاٹن کے طرح طرح کے ڈیزائنس ہیں کاٹن میں کیا چاہیے کیسے چاہیے آپ کو شرارا غرارا چاہیے یا پاکستانی کاٹن کے سوٹ چاہیے یا پیپلم کے ساتھ چاہیے یا پینٹ کے ساتھ چاہیے کیسے چاہیے آپ کو سوٹ شلوار جی جی میم مل جائیں گے نہیں نہیں میم ایک کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں رہے گا ایک بھی ڈیفیکٹیو پیس نہیں ہمارے شاپ پہ کوئی ڈیفیکٹیو پیس نہیں رہتا ہم سب چیز دیکھ ویکھ کے رکھتے ہیں اور کلرنگ کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے دھونے کے بعد بھی کلر نہیں جائے گا آپ دیکھ لیجیے گا جی سلک میں سلک میں بھی مل جائیں گے آپ کو جیسے چاہیے آپ کو مل جائیں گے جارجیٹ میں بھی سبھی فیبرک رکھتے ہیں ہم لوگ تو آپ کو جس ڈیزائنر ڈیزائنر پیسز بھی رکھتے ہیں تو آپ کو جس ڈیزائن میں چاہیے ہم وہ دکھا دیں گے آپ کو جی جی بیسٹ کوائلٹی رہے گی آپ کو جیسے چاہیے آپ آپ ہماری شاپ پہ آ کر کے وزٹ کر لیجیے گا دیکھ لیجیے گا آپ آپ کو بیسٹ پیس مل جائے گی آپ لے کر کے جائیے آپ خوش ہو جائیے گا ہماری دکان سے کپڑے لے جا کر کے جی جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک